मेथाइ रोजाबना दिन्थिफुंनाय समाव आं जेसेबां हायो एसेबां खोनासंगिरि बिथांमोनखौ गोजोनहोनो जुजियो बिथांमोनखौ गोजोनहोनो जुजिनानै मेथाइनि ओंथि में मेथाइनि देहेग बेखौ नोजोर बोनानै आङो आंनि मोखांनि सावगारि आखाय आथिं बायदिफोरजों फाव दिन्थिनो जुजियो गेजेर गेजेर आङो मोसाग्लाङो लोगोसे राज्योफोरखौ गोजोनहोनो राज्योफोरखौ रंजाफानो खावलायहरो